ہیلو جی کون یس یس بولیے جی جی پُرانی دِلّی میں ہے ہماری اچھا اچھا جی جی جی ضرور آئیں ہم آپ آئیں ہم گُھمائیں گے آپ کو جی جی شُکریہ یہ کِسی نے جو تعریف کی تھی جی بولیے جی بات یہ ہے کہ ہم کھانے کا تو نہیں دیکھتے لیکن ہوٹل ہم انتظام کرا دیتے ہیں اور وہ ہوٹل کا جو ہوگا اور جو ٹور کا ہوگا وہ ہم آپ کو ایک ہفتے کا جو ہمارے یہاں پیکیج ہوتا ہے شروعاتی پینتالیس ہزار سے ہوتا ہے وہ ہوٹل کے اندر کھانا پینا ہوتا ہے وہ ہم اُن سے بات کر لیں گے اگر آپ کھانا پینا اپنے طرف سے چاہیں اُس کے لئے جی الگ پیکیج ہے اُس کا ڈائریکٹ پینتیس ہزار ہے کھانے کا چارج کم ہو جائے گا نہیں لگے گا بس ارے بھائی دو دِن میں کہاں گھوم پائیں گے آپ آپ تھوڑا ٹائم لو اچھا اچھا اچھا ہاں ٹھیک ہے تو آپ آ جائیں دو دِن کا میں حساب کر کے ایک منٹ رُکیے میں بتا دیتا ہوں ٹوٹل آپ کے چونتیس ہزار سات سو روپے لگیں گے صرف ہماری جو گاڑی ہوگی آ گھمانے کا اور ہوٹل میں اِسٹے کا کھانے پینے کا نہیں ہے اِس میں جی کھانے کا پر ڈے کا بارہ سو روپے لگے گا جی نہیں پیکیج میں اِنکلوڈ نہیں کرتے ہم نہیں اگر آپ چاہیں تو کر دیں گے لیکن بارہ سو روپے لگے گا ایکسٹرا ہم نہیں کرتے اِس سے پہلے کے ہمارے پہلے ہم کرتے تھے جی جی ہم پہلے رکھتے تھے اب اِس لئے نہیں رکھتے ہیں کہ کچھ کسٹمر کی شکایتیں آنے لگ گئی تھیں کہ آپ پیسے زیادہ لیتے ہیں یہ وہ تو ہم نے پھر اُن کو ہٹا دیا ہم نے کہا ٹھیک ہے اب نہیں نہیں آپ کھا سکتے ہو اُس کے لئے چارج لگ جائیں گے آپ کو بارہ سو روپے پر ڈے کے لگیں گے جی جی اوکے اوکے نہیں نہیں آپ پہلے ہم آپ کو مینیو بھیج دیں گے آپ کنفرم ہو جائیں اُس کے بعد ساری چیزیں سارا ڈیٹیل ہم آپ کو بھیج دیں گے آپ دیکھ لینا اوکے اوکے